ہلو ہاں سر آپ پٹرول پمپ سے بول رہے ہیں وہ آپ کے وہاں پٹرول ڈلوایا تھا لیکن اتفاقاً میری گاڑی جو ہے خراب ہو گئی راستے پر تو آپ کے تو آپ کی نالج میں کوئی مکینک ہے اب مکینک یہ ہماری یہی سترہ نمبر روڈ پہ یہ نہیں تو اس سے وہ تو ہے لیکن وہاں پر نہیں دکھوانا نا آپ کے پاس نالج میں ہو تو پیسہ بہت لیتا ہے نا وہ اس مارے تھوڑا پرائز کا بھی تھوڑا خیال رکھنا ہے نا

جب دیکھیے گا تو جو ہے مطلب کم قیمت اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے

پلگ ولگ دیکھے کک بھی مار رہے ہیں پھر بھی نہیں اسٹارٹ ہو رہی ہے پلگ دیکھ کے اسے نا صاف کیا نوزل وغیرہ بھی صاف کیا تب بھی کچھ نہیں ہو پا رہا ہے پتا نہیں کیا بات ہے دیکھیے کوئی مکینک وکینک اگر ہو جامعہ اصلاح البنات کے پاس ہیں اچھ آدھا گھنٹہ لگے گا نہیں تو ہم ویٹ کر سکتے ہیں آپ وہیں پر وہیں پر رکے رہیں گے ویٹ کرسکتے ہم تھوڑی دیر ضروری نہیں ہے کہ ترنت ہو ٹھنڈی ہو جائے گی گرم ہو گئی ہے وہ جی ہو سکتا ہے اچھا ٹھیک ہے تو آپ بھیجیے کسی سے ہاں تو آپ سر پیمنٹ کر تو دیں گے پیمنٹ لیکن آپ دیکھیے گا تھوڑا سا کم اس کو بتا دیجیے گا کہ جو ہے کم قیمت لے سر آ جائے گا کتنی دیر میں آئے گا کتنی دیر تک آ جائے گا آدھے گھنٹے میں آ جائے گا اچھا ہاں ایک سکنڈ رکیے تو پہلے ٹھیک ہے پھر اس کو جو ہے دیکھ لیتے ہیں